ميں نے حال ہى ميں آنر كا ايكس ايٹ ٹيبليٹ ليا ہے اس كى ڈسپلے تقريباً دس انچ ہے جو كہ اب تک کسى بھى پيڈ ميں اس قيمت پر اويليبل نہيں ہے اس پيڈ كى قيمت نو ہزار نو سو ننانوے روپے ہے يہ اس قيمت ميں بہت بہترين ٹيبليٹ ہے اس كے ساتھ ساتھ اس كى ڈسپلے كا ريزاليوشن بھى شاندار ہے اس پانچ ميگا پكسل پيچھے اور دو ميگا پكسل آگے كا كيمرہ ہے اس كى بيٹرى اكياون سو ميگا ہرٹس كى ہے جو آسانى كے ساتھ پورے دن چل سكتى ہے كنكٹویٹى ميں وائى فائى بليو ٹوتھ سى ٹائپ اور جى پى ايس جيسى سہوليات موجود ہيں اس كے اسپيكر كى آواز بے حد مزے دار ہے مانو كانوں ميں رس گھول رہى ہو اگر ديكھنے كى بات كى جائے تو يہ ديكھنے ميں بھى بے حد خوب صورت ہے جس كى خاص وجہ اس كا نيلا رنگ ہے مكمل طور پر يہ ايک کامياب گيجيٹ ہے جو سبھى لوگوں كو خريدنا چاہيے